मां मुंहिंजे पौधनि खे उॻाइण जे लाइ कारी मिट्टीअ जो उपयोगु कंदी आहियां जेकी खेतिन वाड़िन में कमु ईंदी आहे ऐं मां टाइम टाइम ते खाद बि विझंदी रहंदी आहियां पौधनि में जीअं की घर में चांहि पत्ती निकिरंदी आहे उनखे पाणीअ सां धोई साफ़ सुथरो करे उनखे बि खाद जे रूप में विझी था सघूं पिया पौधनि में ऐं जेकियूं भाॼियूं वेस्ट निकिरींदियूं आहिनि उन्हनि खे बि खाद जे रूप में पौधनि में विझी सघंदा आहियूं ऐं हेड जो पाणी बि कॾहिं कॾहिं पौधनि में विझंदा आहियूं उनखे बि खाद जो रूप ॾींदी आहियां जीअं की जीअं की पांजा पौधा साफ़ सुथरा ऐं पोषण सुठो ॾियनि उन हिसाब सां मां उन्हनि जी देख रेख कंदी आहियां उन्हनि खे पोषण सुठो मिलंदो आहे हीअ सभु उपयोगु करण सां जीअं की टेम टेम ते खाद हफ़्ते पंद्रे ॾींहं खाद विझंदी आहियां ऐं केॾी महिल हेड जो पाणी विझंदी आहियां